میری بچپن کی سب سے پیاری یادیں ہیں اسکول جانا اور وہ پرانے دوستوں کو مس کرنا اسکول کے لیے صبح سویرے اٹھنا اور صبح سویرے تیار ہو کر اسکول جانا اور دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنا دوستوں کی یادیں ہمیں بہت خاص بناتا ہے